क्लायंबींग करतना हय सगल्यांकच मजा येता पूण तेन्ना तो मनीस उंचायेक पावता तेन्ना हय एकदम कच्च जाता कारण उंचायेचेर पावतकच सकयल्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आमकां खूब पयस दिश्टी पडटा हांव सुद्दां क्लायबींग करता कितल्योश्योच गजाली अश्यो आसा कितल्योश्योच वेळार हांवें हायकींग केलां पूण जेन्ना हांव सगल्यान वयर पावता हांव उंचायेक पावता म्हाका भिरांत दिसता हय हांव उंचायेक भियेता पूण क्लायबींग करतना जी मजा आसता थंय उंचायेर पावपाचें जें आमचें कडेन लक्ष आसता तें गांठप तें महत्वाचें आसता पूण हय उंचायेचेर जरी म्हाका सद्द्या भिरांत दिसता पूण एक ना एक दीस हांव म्हजो हो भंय पयस करतलें यत्न चालू आसा घडये यश नक्कीच रोखडेंच मेळटलें हो म्हजो येत्न